जेतोणीकि असांजे देश में चङियूं ई ॻाल्हियुनि जो बदलाव आयो आहे असांजे असांजे देश में मोबाइल लैपटॉप्स इन्हनि में लिखण जो तरीक़ो अची वियो आहे पर अॼु बि असांजी पसंदी आहे पेन ऐं कॉपी छाकाणि त जेकी पेन ऐं कॉपी में असां लिखंदा आहियूं न पंहिंजो दिलि जी सॼी ॻाल्हि लिखी सघंदा आहियूं ऐं लैपटॉप ऐं मोबाइल ते असांखे लिखणु न अचे थो भले केतिरी बि बदलाव अचनि पर असांजो जेको पहिरीं वारो तरीक़ो आहे पेन ऐं कॉपी उहो ई असांखे उहो ई वणंदो आहे